खेलों का उपयोग राष्ट्रीय या सांस्कृति की पहचान की भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है जैसे कि हमारा भारत में खेल हॉकी है जो कि बहुत प्रसिद्ध है इसे खेलने के लिए खिलाड़ी देश विदेशों में जाते हैं और इसको बहुत रुचि से खेल कर के गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं और विजय प्राप्त करके लाते हैं ऐसे ही दूसरा खेल हमारा है जो की फुटबॉल है इसको भी वे हमारे खिलाड़ी बहुत मन से और तन से खेलते हैं और बाहर जाकर के खेल करके विजय प्राप्त करके लेकर आते हैं ऐसे हमारा एक सांस्कृतिक नृत्य है जो कि कत्थक है इसे हमारे देश में लड़के और लड़कियाँ दोनों मिल कर के कत्थक करते हैं और दूसरा हमारा है घूमर राजस्थानी इसको भी बहुत रुचि से खेला जाता है